हिकु दफ़ो मां वैष्णू देवी घुमण वियसि मां बस खां वैष्णू देवी वञणु रवानो थियसि बस कतरा खां जम्मू ते बीठी हुई मां हिकु धर्मशाला में कमरो वरितो उतां कां सनानु पाणी करे तयार थी म मथे वैष्णो देवी मंदरु वञण लाइ पंधु पंधु ॾाकण हलणु लॻसि हुन खां पोइ विच में बाड़ गंगा आहे उते बि मां सनानु करे वरी ॾाकण चढ़ण लॻसि उते मथे पहुची करे वेष्णो देवी माता जो दर्शन कयो उते परशाद चढ़ायो पोइ हेठि लही करे मां सॼो बज़ारि घुमियसि ऐं उन खां पोइ माता जी निशानी वरिती अखिरोट वठिता ऐं उन खां पोइ मां वापसि पंहिंजे घर लाइ रवानो थियसि अहिड़ी तरह मां वैष्णो देवी घुमी आहियसि और इहो दर्शन मूंखे ॾाढो सुठो लॻो